हा हा जय झूलेलाल हा माई खीरु वारी ती ॻाल्हाई हा अरे भई मज़े में मां मजे में मां चवा पई मां चओ हे छा खीरु जा हाणे हेॾा बिल छो वधाए छॾिया तव भई तां वटा खीरु वठू ता त मिन

मथां था वधी अचनि न भईया

हा

हा उन हा त उअई चवनि था मां चओ की हे भई हाणे इहे त वधी था वञनि या त माहंगाई में या पाण मध्यम श्रेणीअ जा परिवार वारा विच में मरी त वञू ना या त मां ॿारनि दूध खे ॾियण बंदि कयूं या वरी पंहिंजे घर खर्च घर ख़र्च में जेका थी सघे होतिरी कटौती पाण कयूं छा कयूं हिन करे मूंखे तव्हांखे फोन करिणो पियो न त मूंखे बि पाण में लॻे पियो थो हा हा

आहियूं

हा त न पर तव्हां बि अगरि कोई थी सघे त कंहिं हिन ॻाल्हि खे वधाइजो जंहिं जंहिंखे भई तां घड़ी घड़ी हाणे विच में ॿ रुपिया वधायूं वरी ॿ रुपिया वधायूं त घणी करे साल में ॿ टे दफ़ा अघु वधी था वञनि त इए वरी असांखे न त मध्यम श्रेणी वारनि खे न त पुछे न जेके सरकारी नौकरीअ में हूंदा हुननि जी त पघारूं वधी वेंदियूं छा दुकान वारनि खे जेके हूंदा नौकिरी वारनि खे त भरजी करे मिलंदा जेके मध्यन श्रेणीअ जा माण्हू हूंदा उहे न त कंहिंखां चई ता सघनि मरी उहे था वञनि विच में जाम जंहिंमें हुननि जे लाइ बि कुछ पाण खे विकास जे लाइ पाण खे हो करणो त हिन करे मूंखे पाण मां मध्यम परिवार जी आ त मां हिन करे तांखे फोन कयो हिते बि पुछण लाए

हा ठीकु

हा हा ठीकु ठीकु आहे जय झूलेलाल जय